बेवसाइके रूपमे माछ माछ हमलोक मछरी माछ पालन करैके लिए हम एगो तलाब खुनै छिए तालाब खुनलाके बाद ओहिमे पानी दै छिए पानी देलाके बाद ओहिमे माछ किछु माछ दै छिए माछ देलाके बाद हइ ने ओहिमेसे देखबै कि से माछ नमहर होइ छै माछ नमहर होलाके बाद हम ओकरा से बढ़िआँ पइसामे बेचलहुँ आओर बेचिके अपन किछु पइसा आओर पूँजी उपर करलहुँ उपर करलाके बाद फेर वएहमे अपना बढ़िआँसे बढ़िआँ आओर ओहिमे किछु बढ़ेलहुँ बढ़ेलाके बाद ओहिमे हम डाललहुँ कि से आओर ओहिसे बढ़िआँ पूँजी होतै पूँजी होलाके बाद छै कि से आओर विभिन्न होतै तऽ आओर तलाबके नमहर कएल जेतै तलाबके नमहर कएल गेलाके बाद फेर ओहिमे पानी लागतै माछ लागतै माछ लगलाके माछ देलाके बाद ओहिमेसे आओर अच्छा इनकम अएतै इनकम अएलाके बाद छै कि से इनकम अएलाके बाद आओर ओकरा बढ़िआँसे अथी कएल जेतै कएल जेतै आओर गड्ढ़ा खुनि गड्ढ़ा आओर नमहर कएल जेतै नमहर कएलाके बाद कि छै कि से ओहिमे से जे पूँजी अएतै तऽ पूँजीके से बढ़िआँ अथीमे बेव बेवसाइमे लगाएल जेतै बेवसाइमे लगेलाके बाद छै कि से बेवसाइमे लगेलाके बाद से अच्छा अच्छा पूँजीसे ओहिमे किछु देल जेतै मतलब कि से एहिमे जाल किनाएल जेतै एहिमे मतलब किछु बनाएल जेतै तलाबके किनारे कोइ अथी बनाएल जेतै नल जल लगाएल जेतै किछुसे किछु होतै ओहिमे सबचीज लगेलाके बादसे बढ़िआँसे बेबस्था कएल जेतै उपरसे छतरी लगै लगाएल जेतै कि धूप नहि आबै एहिके अन्दर ओहिके कारणवश कि से अच्छासे बेबस्था कएल जेतै तलाबके लिए